असांखे वधीक नक्षत्र वारे में जानकारी त आहे न असां हुन बारे में पढ़ाई कई न आहे पर असां न्यूज़ में ॿुधंदा आहियूं अॼु मास अ असांजे अर्थ खां एतिरो परे आहे अॼु जु जुपीटर असांजे अर्थ खां एॾो परे आहे तराहं तराहं जी ज्ञान जी ॻाल्हियूं ॿुधंदा आहियूं समाचारनि में पर असां हुते ॾिसंदा आहियूं के ज जाम सारा अ प्लेनिट हूंदा आहिनि उहो असांजे आसे पासे में हूंदा आहिनि ऐं जेको अ चंॾ हूंदो आहे ऐं जेको अ स सन हूंदो आहे सूरज हूंदो आहे उअ उहो ॾिसंदा आहियूं असांजे असां गो असां पृथ्वीअ जे गोल गोल घुमंदो आहे ऐं चंॾ चंॾ बि हूंदो आहे ऐं असांखे जा टे टे जेका तारा हूंदा आहिनि उहो बि ॾिस ॾिखण मिलंदा आहिनि जी जीअं जंहिंमहिल तव्हां मथे ॾिसंदा आहियूं त ऐं जाम सारा अ प्लेनिट जेका हूंदा आहिनि हुते अ जाम सारे विज्ञान सर्च बि कंदा आहिनि ऐं जीअं असांजे मो मून ते हाणे ई हिकु चंद्रयान जी लॉन्च असांजो हुनजी जानकारी बि असांखे ख़बर आहे जीअं जीअं असांखे जाम सारी अ इनखे न्यूज़ मां ज़ानकारी मिलंदी आहे प्लेनिट जे बारे मां असां उहो सभु ॾिसंदा आहियूं ऐं उन्हनि जे बारे में असांखे ख़बर पवंदी आहे जय झूलेलाल